नमस्ते मैम बहुत हम भी हम बहुत दिन से परेशान हैं मैम हमें गो मतलब उसे देख के मालिश से ही तो लगवाने में डर लगता है लेकिन जैसे मैम डर लगता है और जैसे और बुखार तो बहुत दिन से है परेशानी हमको बहुत दिन से है सब ठीक लगवाना है तो लगवा लेंगे कोई दिक्कत ना होने पाए जैसे

जैसे बहुत लोटे वोटे पलटी खाने लगती है चक्कर आने लगता है इसीलिए डर लगता है हाँ

मतलब जैसे दवा ले लें तो नहीं ठीक है हाँ जैसे और कुछ में पुलाव मैं सोचती थी के काम मतलब ताकत की है मतलब लेकिन बुखार के बाद तो मैंने पियेंगे ना हाँ चलो ठीक है फिर लगवा लेंगे ठीक है आप कब तक रहेंगे जैसे कुछ काम वाम करना है कर लें तो तभी आएं तो ठीक है अब कब आएं लगवाने हम इसी वक्त आ जाएं

मतलब लगवाने से कोई दिक्कत ना हो बस

अच्छा नमस्ते मैम मैं कल आऊँगी है ना